मेरा पैह्ला प्रोडेक्ट ऐ बैग जेह्ड़ा में जेल्लै में हट्टी गेई ही ते में उसी दिक्खेआ ते मेरी नज़र ओह्दे पर गै गेई ते में होर बैग दिक्खे ते ओह्दा रंग मिगी फिक्का फिक्का लग्गेआ जेल्लै में ओह् बैग दिक्खेआ ओह् ओल्लै शैल ऐ ओह्दा रंग ऐ काला काला ते कलर थोह्ड़ा ग्रे ग्रे ऐ ते जेल्लै में उसी घर आह्नेआ ते मि्गी ओह् दिक्खने च बड़ा शैल लग्गेआ ते ओह् था बी सस्ता ते कन्नै मेरे बजट बिच था होर में उसी लैता ते में ओह्दे पर अपनियां बुक्कां कापियां अपनियां बुक्कां बगैरा सेट कीतियां ते चली पे स्कूल ते जेल्लै में बैग दिक्खेआ चलन लग्गेआ इक्क साल चलेआ दौं साल चलेआ त्रैऽ साल चलेआ चार साल चलेआ में उसी दिकदी गेई ते में ओह् फट्टेआ गै नेईं ते फ्ही में उसी रक्खेआ घर आे ते में अपनी मम्मी गी आक्खेआ कि में हून नमां बैग चाहिदा में में आक्खेआ जेल्लै तगर मिगी नमां बैग निं थ्होना में उसी नेईं लेइयै जाना ते फ्ही में में आक्खेआ कि में में आक्खेआ कि में इसी लैना गै नेईं मेरा पैह्ला एक्सपीरियंस एह् हा कि बैग कन्नै